आंहा एखमब्ला एखमब्ला थिनालिआव संख्रि बानलु लायो आरो एखमब्ला समाव गाननाय जोमनाय नांगौबा लायो एखमब्ला समाव माब्लाबा टाउन सहराव अफिसफ्राव थाङो बा बेंकाव थाङो मानिबा खामानि मावनायाव मानिबा अफिसनि खामानि मावब्ला आधार कार्ड बानायनाय मानिबा मानिबा नांगौनि थाङो थांनाय जायो आं बिदिनो एखमब्ला एखमब्ला गामिआवबो बेरायहैयो लोगो दिगि आरो एखमब्लानि समाव बिजामादै फोरनाव लोमजानाय साजानाय लिंहरब्ला थांनांगौ जायो बेरायहैयो